आं जेब्ला माबा जिनिसखौ सेथि खेबनि थाखाय सङो होम्बानिया आङो बांसिनानो गावनि बिमानाव सोंहरो ओमफ्रायो माखासेखौ गावनि बिमानाव सोंहरो ओमफ्रायो माखासेखौ युटुबाव नायो माने बिमाया गासै समावनो खोन्थाहरनो टाईम मोना माबा खामानिफोर मावनानै होम्बानिया आङो युटुबफोरनिफ्राय नायनानै सङो स' फोर्स्त फोर्स्त थ' खेबसे

खेबसे युटुबाव नायनानै मा संदोंमोन मोनसे ओंख्रि संदोंमोन मैथा मैथा अमा बिदि संदोंमोन ओमफ्रायो मा मा खालामो बे फार्स्तनिफ्राय मा खालामनांगौ मानांगौ सामब्राम होनाय माबानाय बेफोरखौ गासैबो युटुबनिफ्राय नायनानै संदोंमोन ओमफ्रायो ओ संनाया मोजाङानो जादों आरो गोथावानो जादोंमोन ओमफ्रायो जेब्लायो बे बिमानाव सोंहरो बिमाखौ कलआव लायो कलआव लानानै सोंहरब्ला आं सोंहर हरब्ला बिदि खालामो ओमफ्राय बिमायाबो मोजाङैनो खोन्थाहरजोबो ओ जे बिदि बिदि खालाम बेखौ होग्रो बेखौ माबाग्रो बिदि होन्नानै ओ खोन्था खोन्थाहरजोबो बिमायानो बांसिन युटुबनिफ्राय आङो बिमानावनो बिमाजोंनो रायलायो माने बिमाजोंनो बिमानोनो सोंहरो आङो माबाफोर सोंनो गोनां बा बांसिनथ' संनो रोंखाया ओमफ्राय गोदान गोदान गोदान गोदान गोदान संनाय मानायखौ आं बिमानिफ्रायनो बांसिन सोलोङो ओमफ्रायो